एक समय ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आ गई जिसके लिए मुझे बहुत परेशानी हुई एक तरफ मेरे पापा की तबीयत खराब हो रही थी मेरी फैमिली का प्रेशर था दूसरी तरफ मुझे पढ़ाई करनी थी उसके बस उन्होंने मेरी शादी के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए और फिर मेरे लिए रिश्ते आने भी शुरू हो गए पर मुझे पढ़ाई करनी थी और एक तरफ मेरी बहने बैठी थी मुझे अपनी बहनों की भी पढ़ाई करानी थी और मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब थी फिर मैंने उस समय ऐसा डिसीज़न लेना पड़ा जिसके लिए मुझे मेरी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और मुझे शादी करनी पड़ी मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं और मैं आपको भी यही सलाह देती हूँ कि आप अपना निर्णय वही लीजिये जो आपका दिल कहे आपका आपकी अपनी जिंदगी में आपकी सोच मायने रखती है बाकि आपकी जिंदगी में जो सही आप वही काम करें यही आपके लिए मैं सलाह देती हूँ ऐसा कुछ ना करें यही मेरे लिए आपके लिए सलाह है